जुदि जोङो आसामाव लायोबा दाथ' आसामाव जेनेबा भारत जनता पारटि सोलिगासिनो नङा होनबा सेन्ट्रेल इण्डियाबो लायोबा जेनेबा बेनो सोलिगासिनो बिसिनो गोबाव समनिफ्रायनो सलिगासिनो जेनेबा सेन्ट्रेल इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार जेनेबा नरेन्द्र मडि बिथांआ जेनेबा जिबा बोसोर सिमनि लामायाव दं गासिनो दा जुदि जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरखौ लायोबा जेनेबा आसामावथ' गोबां दं गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय जेनेबा इण्डियान नेसनेल कंग्रेस बिसोरबो सलिबोगासिनोमोन जेनेबा तरुन गगै बिथांमोन आरो दा आसामावनो दा जेनेबा भारतीय जनता पारटि बैखौ लायोबा जोंहा डक्टर हेमेन्त विश्सरमा बिनि सिगाङाव दंमोन जोंना सरभनन्द सनयाल बिथांमोना आसामनि थाखाय बेराद मोजां रुलिं खालामगासिनो दं गासिबो सेक्टराव गासिबो बिथिङाव जेनेबा एग्रिकालसारनिफ्राय लानानै एडुकेसन ओमफ्राय हेल्थ फेसेलितिसखौ लायोबा बेराद मोजाङै मोजां खालामगासिनो दं आरो दा आबादारिफोरनि थाखाय सेन्ट्रेल गभार्नमेन्त निफ्राय जायनाखि भारतीया जनता पारति नरेनद्र मडिनि बानजायनायाव बिथांमोना फिजम किसान प्राइम मिनिस्टार किसानफोरनि थाखाय द' रोजा रां बोसोरसेयाव हरनाय जायो बेफोर बायदिनो मोजां मोजां जोंनि रिजिनेल जेनेबा जोंनि हालामारि हायेनारि मा होनो बेखौ रिजिनेलावबो जोंहा गोबां राजखान्थियारिफोर दं जेनेबा जोंनि बि टि सि एरिया जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन ब्लक आव जोंनिखौ लायोबा बि टि सि खौ लायोबा जोंहा सिगाङाव जादोंमोन बि पि एफ पारटि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो चिफमोन दा सोलायनानै इउ पि पि एल आव थांबाय आरोखि होमबा जोंनि आसामावबो जोंहा आसामनि जेनेबा हादरसानि हादरसा जेनेबा सेन्ट्रेल पारटि सेन्ट्रेल पलिटिकेल पारटि अनगायैबो जोंहा रिजिनेल पलिटिकेल पारटिबो दं जायनोखि फिसा फिसौ जेनेबा मोनसे काउन्सिलखौ अटनमास काउनसिलफोरखौ सालायनो थाखाय बिसोरो मोनसे पलिटिकेल ग्रुब बानायनानै मोजाङै मोजां सालायनो थाखाय गावबा गाव हालामखौ गावबा गाव मानसिफोरखौ मोजाङै मोजां मिथिनो थाखाय लायो आरोखि